हमेशा हम लोग को शिव चर्चा का गाना ज़्यादा पसंद कर रहा है हमारे लोग में हमारे यहाँ के गाँव में बहुत ज़्यादा शिव चर्चा का गीत को चाहते हैं लोग और शादी का लगन है तो शादी का भी गीत बहुत पसंद चल पड़ता है शादी ब्याह में और अपनी का लड़के लोग को बहुत भी फ़िल्मी भी गाना बहुत तरह का निकला हुआ है बहुत तरह के गाना सुनता है और मेरे परम में भी जैसे छठ हो पर्व होता है तो छठ का भी गीत हो सकता है माँ बहन सब गीत गाती हैं और पर्व में और शिव चर्चा को गीत बहुत चलता है और अपनी शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में भी बहुत शादी का भी गीत होता है और माँ बहन सुबह से बहुत भी फिल्मी हर एक रंग के गाना आता है तो माँ बहन सबको के पसंद लड़का लोग को पड़ता है उसे भी गाती हैं सुनते हैं